यारहं सावणु उणिवीह सौ वीह ॿावीह कत्ती उणिवीह सौ पंजतालीह ॿ नेहरी उणिवीह सौ असी चोवीह माघ ॿ हज़ार हिक अठावीह फ़गुण ॿ हज़ार चारि